नमस्ते हँ हम आम लेबै कलकतिआ आम लेबै केना कइसे हइ कए रुपैए हइ ओ हमरा एक क्विंटल लै के हइ केना एक क्विंटल लै के हइ आओर कोन कोन आम हइ ह्म्म हमरा सभ सभ आममे सँ एक एक क्विंटल आम लै के हइ उँ कतेक कतेक रुपैए हइ सभ आम हँ हँ मालदह कलकतिआ किशनभोग हमरा सभ एक एक क्विंटल भेटा देलनि हँ किछु कम नहि कऽ देबै हँ तैओ किछु कम कऽ देबै एक एक क्विंटल लेबै तऽ ओहिमे किछु कम होतै ने ह्म्म आ एतेक आम लै छियै तऽ कम नहि करबै हँ हर सभ आम एक एक क्विंटल लेबै हर एक क्विंटलपर अहाँ हमरा कम कऽ देबै ह्म्म छाँटि कऽ नहि ओ एक दिसेसँ देबै ईसभ हँ दाम हँ गाछमे सँ तोड़ि कऽ देबै कि घरपर रखने रहियै उँ अच्छा ठीक हइ हम आबै छी किछु कम कऽ देबै कऽ देबै ने हम मालदह ज्यादे लेबै म अच्छा ठीक छै मँगा कऽ अहाँ राखब हम आबै छी लै लेल ठीक आ हे आइए एबै लै लेल तीन बजे चारि बजे चारि बजे गाछीमे कहबै तऽ गाछिओमे हम एबै लै लेल आम ठीक हइ अच्छा ठीक हइ लगा देबै